क्या मेरी बात इलेक्ट्रिक सॉप से हो रही है सर यह वही सॉप है न जो गंज में हैं हाँ सर मैंने आपकी सॉप का बहुत नाम सुना हुआ है कि आप बहुत कम मतलब कम बजट में करके दे देते हो सब चीज़ें जो भी हमारी जरूरत हो उसके हिसाब से तो सर मुझे मेरे ऑफिस में जैसे लाइट हैं और पंखे हैं रेफ्रिजरेटर है कूलर है यह सब चीज़ें ये करनी हैं सुधारनी है तो क्या आप कर दोगे सर हाँ सर सर कुछ आप देख लिजिए अगर आकर एक बार विजिट कर लिजिए अगर उसमें कुछ सुधार लायक हो तो आप सुधार भी दीजिए और अगर नहीं तो फिर नया समान फिट कर दीजिए नहीं सर मेरा ऑफिस है वो यहीं हाँ सर यहीं सर सदर में सर सदर में है सदर में बालाजी लाइब्रेरी है सर वहीं पर है सर मैं नहीं सर नहीं सर आप नहीं सर शाम के टाइम पर आप आना कम से कम चार से पाँच के बीच में अगर आओंगे तभी हमारे टाइम हमारे ऑफिस का टाइम थोड़ा फ्री रहता है सर चार्जेज क्या हैं आप कैसे चार्ज लोगे तो सर आप ख़ुद ही तो सर आप हाँ सर आप ख़ुद ही वो मतलब आओगे या फिर आपके कोई उसको लेकर आओगे मिस्त्री वगैरह हाँ सर

ठीक है सर मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ आप प्लीज आ जाइए सर मेरा नाम धनश्री धोटे है ठीक है सर हाँ सर ठीक है सर